जी नमस्ते मैम जी मुझे क्या बोलते हैं हम मेरे घर पर ना कुछ लोग आ गए मतलब मेहमान आए हैं तो अब मुझे ना तो खाना मंगवाना था अभी क्या क्या है आपके पास जी मैम आप एक पालक पनीर और हरा भरा कबाब प्लेट रोटी और क्या बोलते हैं फ्राई रैस

क्या था यार बस अभी इतना ही रहने दीजिए और पापड़ और सैलेड भी रख दीजिएगा जी बताइए मीठे में आपके यहाँ क्या क्या एवेलेबल है अभी और कुछ आइस क्रीम ये सब तो बहुत नौर्मल चीज़ें हुई या या बिल्कुल लिखिए आप एड्रेस लिखिए हाउस नम्बर टू ट्वेंटी थ्री गली नम्बर सैवन शरदा नगर नारियल खेड़ा और सुनिए तो कितनी प्लेट भेज देंगे छः प्लेट ठीक है जी जी बिल्कुल धन्यवाद